हा मां श्वेता ॻाल्हायां थी मूंखे स्टेज खां थोरो सो भउ लॻे पियो मूंखे मां स्कूल में हिकु बार कॉम्पिटिशन में हिसो वरितो हुओ मूंखे थोरो भउ लॻे पियो मूंखे लेकिन ओॾीमहिल मां बि पंहिंजे मन खे सम्झायो की थोरो सो कॉन्फिडेंस खणी अचिणो खपे पंहिंजे मन में और मुंहिंजी टीचर बि मूंखे सम्झायो त मां थोरी सी पाण पंहिंजे अंदरि हिमत खणी करे हिमत जमा करे स्टेज ते चढ़ियम सही तरह ॻाए वरितो थोरो सो हलिको फुलिको मुंहिंजो थोरो सो ओॾीमहिल थियो लेकिन नर्वस थी वियमि पर सही ॻाए वरितो मां थैंक्यू